सुपौलमे मुख्य प्राकृतिक संसाधन पर्यावरणके चुनौती अछि पानि पानि हमरा पानि कोशी नदीसँ आबय छै जे कोशी नदी विकराल कभी विकराल अछि विकराल अछि कहल जाइ छै कि कोशी नदीके बाढ़िसँ गाम गाम गाँव गाँव सब डुबि जाइत अछि सभकेँ क्षतिग्रस्त क्षति भए जाइत अछि कहल जङ्गल जङ्गल हमरा सभकेँ जङ्गल बहुत ही लाभदायक अछि जङ्गल चुनौती अछि कि जङ्गलके काटल जायल अछि पेड़ पौधा काटल जाइत अछि काटल जाइत अछि तऽ कहय कए जिलामे पानीके श्रोत अछि कि हम जल नल योजना कल नदी एहिसँ पाइन अछि आओत